आङो मोनसे खेला गेलेदोंमोन बे गेलेमुनि मुंंआ जाबाय क्रिकेट खेला आरो बे आंनि गोसो बायनाया जाबाय बेहाय मोनसे स्तेत ट्रफि खेला जादोंमोन आङो बेयाव गेलेनाय समाव इसे राननि थाखाय जेन्नानै आङो बेहाय जोबोद गोसो बायदोंमोन आरो आं बेखौ लासैनो आंनि गोसोखौ सामलायफिनदोंमोन बे सामलायनाया जाबाय आं माखासे लोगोफोरजों गोजानाव बेरायहैनानै माखासे लायराय लुराय मिनिनाय रंजानायजों लोगोसे आरो न'खरफ्राव माखासे थानाय जेरै जानाय लोंनाय मिनिनाय बिदा फंबाय बिनानावफोरजों थानानै आरो माखासे सल' बायदिफोर फरायलाबायनानै माखासे सिनेमा सिरियेलफोर नायलाबायनानै बेफोरखौ मोनसे सम खाथायनानै बेखौ बावहोनो नाजादोंमोन आरो आं बेबायदिनो गोसोखौ लासै लासै सामलायलांदोंमोन आरो बेजोंल' नङा आरो आं माखासे गोसोखौ गिदिर खालामनानै गेलेफिननो हमदोंमोन आं लासैनो बेहाय गोसोखौ गिदिर खालामनानै बेखौ गोसोखौ लासै लासै सामलायबोदोंमोन बेबादिनो आंनि गोसोखौ लासै लासैनो सामलायलांनो हादोंमोन